हँ जे आ आदमी पतला छथि हुनका बदन मोटा करै लिए की कयल जाइत की करबै तऽ हुनका दूध खुयबै घी दही काजू किशमिश अंगूर बैदाना हर तरहक अच्छा अच्छा चीज हुनका देबनि जे हुनका बडी बढ़तनि देहमे मोटापन अयतनि जे बैदाना सेब होतनि संतरा होतनि सेब होतनि इएह सभ चीज हुनका देल जैतनि रातिके सुतैत काल दूध देल जैतनि खाइत काल घी देल जैतनि घी मिलाके सभ चीज अच्छा अच्छा चीज दैल जैतनि जे हुनकर मोटापन पतला से मोटापन बनथिन इएह सभ आओर बैदाना होतै घी अँचार आम अच्छा अच्छा फल सभ देल जैतनि जे ठीक हौता हुनका ई चाही जे केना शरीर बढ़तनि दूध रातिके पिएले देल जैतेनि दही चावल सबजी रोटी सभ खाए लए देल जै